हेलो हम दरभङ्गासे मधुबनी आएल छी मिथिला हाट देखैके लेल हँ मिथिला हाट जएबै ओहिमे कि सब छै आओर कोना कि छै आओर कि सब भेटै छै मिथिला हाटमे अँ अच्छा अच्छा अच्छा ओहिमे कि सब अच्छा ओहिमे कि कि अच्छा हुँ हुँ तऽ कखनके प्रोग्राम राखी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा रातिमे खेनाइ खेनाइ पिनाइके सेहो बेबस्था छै कि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तखन तऽ हमहूँ एहिठामसे विदा हैब मधुबनीसे चारि बजे तऽ विदा पहुँचि जएबै पाँच बजे अररिया

ठीक छै आबि रहल छी हँ आओर दुइ चारि आदमी छथि चारि पाँच आदमी हमसभ आएल छी ठीक छै ठीक छै अच्छा अच्छा ठीक ठीक छै ठीक छै आबि रहल छी ठीक छै राखू